हाँ मध्य प्रदेश की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण सरक्षण और दीर्गकालीन विकास के मुद्दे को संबोधित करती है इस में सिर्फ़ बात होती हैं जो कि पर्यावरन क़ानून और सरक्षण नीतियों के बारे में बातचीत करते हैं किंतु विकास अच्छे से नहीं हो पाया है उस तरीक़े से नहीं हो पाया है और अगर पर्यावरन सरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर विकास हो रहा है लेकिन साथ ही मैं कई जगह बहुत सारे पेड़ पोधे भी कट रहे हैं जिस से हमारे पर्यावरन को नुक़सान पऊँच रहा है और यह विकास ऐसा विकास है जिस में हमारे पर्यावरन को नुक़सान पऊँच रहा है और राजनीति व्यवस्था के कारण यह अपने वादों ओर क्या बोलते अपने विकास कार्यों के बीच एसी ये कमी को कर रहे हैं जिस से हमारा पर्यावरन भी हो रहा साथ ही में यहाँ पर व्रच्छारोपण का भी बहुत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस से हमारे वातावरण और पर्यावरण थोड़ा सा सरक्षण हो रहा है और शुद्ध वातावरण भी हो रहा है